सोनभद्र ज़िले का ऐतिहासिक चीज़ें जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ही प्रमुख किले हैं अघोरी किला और एक विजयगढ़ किला जो बहुत ही प्रमुख है और प्रसिद्ध है लोगों के बीच अघोरी किला के कुछ खास बातें हमारे बुज़ुर्गों द्वारा पता चलती हैं कि वहाँ के जो सम्राट थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे जो बहुत ही राज्यों पे अपना हँ दबदबा बनाए रखे थे और उन्हें के साथ एक प्रमुख सेनापति भी था जो बहुत ही शक्तिशाली था और बुद्धिमान था जो अपने साम्राज्य के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता था जिससे राजा प्रभावित हुए थे उससे और विजयगढ़ किले का भी ऐसा ही तालमेल मिलता है जहाँ के राजा बहुत ही उच्च विचार के थे लोगों के लिए सोचते थे भलाई सोचते थे और उनकी आधुनिक चीज़ों से जोड़ते थे और हमारे ऐतिहासिक जीवन में क्या बदलाव आ सके उसके बारे में भी सोचते थे हमारे सोनभद्र ज़िले में बहुत सी बदलाव मिला है जैसे कि हमारे यहाँ की सड़कों में बहुत बदलाव मिला हो पहले से बहुत ही अच्छे तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है जिससे हमारे आने जाने की सुविधा में बहुत ही आरामदायक आरामदायक हुआ है और हमारे यहाँ के महान महान पुरुष हुए हैं जैसे नारायण ध्यान और गुजरात पथिराही और नारायणा रूलर्स ये बहुत ही महान महान व्यक्ति थे जो ह हमारे सोनभद्र ज़िले में स राज किए थे और दूसरे ज़िलों में दबदबा अपना कायम रखे थे और इनके बारे में आज भी जब कोई याद करता है तो खुशी से झूम उठ